नमस्ते नमस्ते मैम हम आप हम बता रहे है कह रहे हैं न हम आ रहे है काशी घूमने अपनी फॅमिली के साथ हम लोग अब हम अपने फैमिली के साथ पाँच लोग हैं ठीक है मू बस हमलोग हम आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के टेंपल तक जी जी

जी जी अ बोल रहे हैं होटल जरा अच्छा बुक कर दीजिएगा रहने के लिए खाने के लिए हाँ हाँ अच्छा फाइव स्टार मे बुक कीजिएगा हम लोग पाँच लोग रहेंगे पाँच लोग रहेंगे पैसा कितना लगेगा एक हफ्ता रहेंगे हम लोग और एक प्राइवेट गाड़ी ले लिजीएगा हम लोग के लिए आने जाने के लिए एक दिन का की डेली का लगेगा

इतना महंगा कहाँ चल रहा है मैम कुछ कम कीजिए डिस्काउंट दीजिए तभी न त हम दूसरा कस्टमर देख लेते हैं तब नहीं मैम दूसरा कस्टमर देख लेंगे कुछ कम कीजिएगा तो बताएं आपसे बातचीत करें पाँच लोग हैं अपनी फैमिली के साथ

देखे हैं न ये अभी नया में हुआ है

ठीक है मैम नमस्ते